ہیلو جی جی لے جائیں گے پیسہ تین ہزار لیتی پھر کا کیا نہیں نہیں تین ہی ہزار جاتے ہیں نہیں نہیں تین ہزار لیں گے کیونکہ گیس بھرا ہوتا ہے پھر ادھر سے خالی آنا پڑتا ہے نا نہیں نہیں نہیں وہ لے جاتے ہوں گے ہم ہم نہیں لے جاتے ہم تین ہزار میں نہیں نا نہیں ہو پائے گا تو کیا کچھ کیسے کم کر دیں ہم اوٹو کا ہی گیس ختم ہوتا ہے تیل بھرنا پڑتا ہے اس کا تو پیسہ ہوتا ہے تو پھر ہم ادھر سے تم کو اکیلا لے جائیں گے پھر ادھر سے کیسے ہے کتنا آدمی تین سے چار آدمی نہیں تین ہزار لیں گے نہیں تین ہزار سے کم نہیں ہوگی تین ہزار سے کم نہیں ہوگی تو جاتے تو کیا ہوا تو کتنا لیتا ہے تین ہزار آپ بولیے کتنا کم کریں پھر نہیں پندرہ سے نہیں چلے گا

ہر کوئی جاتا ہے مگر ہم نہیں نا جائیں گے پچھلی بار کب گئے تھے کاہے تے آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہوگی پچیس سو میں لے جائیں گے چلیے گا پچیس سو میں تو اور اس سے کتنا کم کریں